ہم چلتے تھے تو راستے میں خوب لوگ چلتے چلتے کوڑا ڈالتے کرے تھے کچھ کھاکے تھوک دیا کرتے تھے چلتے رہتے تو ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا تو کبھی کبھار تو میں ایسے نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو کہیں بھی کھا پی کے وہیں پھنک دیا کوڑا اصل میں ایسا گندگی لگتی ہے کوئی آتا جاتا بھی نہیں جلدی کیونکہ گندا رہتا ہے پھر وہاں سے ایک دم بہت ہی اکھٹا ہوجاتا ہے کوڑا تو اس وجہ سے اچھا نہیں ہے تو پھر کبھی کبھار تو میں ہی صاف کردیا کرتا تھا جب اچھا نہیں رہتا تھا تو لوگوں کو کرنا چاہیے کہ کوڑا نہیں ڈالیں ایسے سڑکوں پہ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے زیادہ تر لکس میں کوڑا ڈالو کوڑے کی جگہ ہے وہاں ڈالو اور کہیں نہیں ڈالنا چاہیے کوڑا اس کے علاوہ تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھار تو میں ہی صاف کر دیا کرتا تھا تو صحیح رہتا تھا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کبھی کبھار تو میں صاف کر دیا کرتا تھا کوڑا وہاں سے اٹھا کے تو اچھا لگتا ہے صاف ستھری جگہ جب صاف رہتی ہے تو اچھا لگتا ہے جانے میں بھی اچھا لگتا ہے کہ صاف ہے بالکل اچھا لگ رہا ہے جانے میں بیٹھ جاؤ اور جاؤ تو بہت سے ایسا کرنا نہیں چاہیے سب گلت ہے کوڑا ڈال دیں تو اس میں ڈالنے کا رنگ جو کوڑے کی جگہ ہے یہ سب ٹھیک ہے نہیں بالکل بھی ڈالنا کیونکہ یہ سب غلط ہے یہ سب اچھا نہیں